हांव हांव ल्हानपणा पासून हांव म्हाका गेमीची आवड आशिल्ली मागीर रनिंगाची आवड आशिल्ली मागीर हांव बरें म्हाका हेल्थ बिल्थ म्हाजे बरें आशिल्ले मागीर धांवपाचें आनी हें तें सगळें हांव आरोग्यान बी बरें आशिल्लें तेन्नाच्यान हांव चालू हें करतालें रनींग बिनींग करतालें खंयचो खेळ हांव आमी भुरगीं सगळीं मेळून करतालीं मागीर तेन्ना आनंद असो बरो भुरगीं हांसून खेळून आमी सगळीं त्या जिवना सगळें काडलें मागीर तशें दवरतलें म्हणलें हांव मागीर हायस्कुलान गेलें मागीर हायस्कुलान वचून तरी नवी म्हणल्यार हांव रनिंगाक हें घेतलें पार्ट घेतलो मागीर जेन्ना हांव व्हड व्हड जाता तेन्ना मागीर हांव एक पावटी मागीर चारशें मिटराक धांवपाक आशिल्लें तेन्ना पडलें पय तेन्नाच्यान म्हाका मातशें दूख लागली की हेजे फुडें म्हज्यान जातलें भंयशी दिसली म्हज्या आंगाक मागीर तेका लागून हांवेंन सोडून दिलें मागीर आनी हेजे फुडें आनी कितें आनीक पडलें जाल्यार म्हाका अशी भंय दिसतली तेका लागून मागीर हांवेंन तेन्नाच्यान सोडून दिलें आनी मागीर जेन्ना म्हजे वय जालें तेन्ना म्हजें मागीर आई बाबान आई बाबा नाशिल्लो म्हजो आई भावान मागीर लग्न करून दिलें मागीर जेन्ना लग्न करून दिलें मागीर म्हाका हांगा सगळें मांय मांयच्या घरान सगळें सारकें मेळ्ळें आतां हांव सगळें आनंदीत आसा म्हाका दोग जाण भुरगीं आसा तेंच्या खातीर हांव सगळे भुरग्यां खातीर जी भुरग्यांक कितें जाय ते खातीर हांव तेंच्याच खातीर वावरत आयलें आसा हांगा आतां आनी आमकां आतां सगळें जेवण करपाचें भुरग्याचें पळोपाचें कशीं निवळसाण घरान दवरपाची तें सगळें म्हजे कडेन हांव आतां चालूच दवरतां आनी सगळ्यांक कोण आयल्लो गेल्लो घरांक अशें बस उट करून तेंकां आनंदीत दवरपाचें हांव ट्राय करतां